میرے پسندیدہ مولانا جو ہے عبد اللہ مولانا بہت اچھے ہیں اچھے سے بچے سے کو پڑھاتے ہیں اچھے سے سمجھاتے ہیں اس سے بہت ما شاء اللہ ہم لوگ جانتے ہیں مسئلہ اور جو بچہ سب کو مسئلہ بتاتے ہیں ہم لوگ بچے سب کو پڑھاتے ہیں تعلیم بھی کراتے ہیں گھر میں دینی تعلیم دی دین کی بات کرتے ہیں اور جو ہے فضائل اعمال کی تعلیم ہوتے ہیں ہمارے گھر میں ہماری بچی سب تعلیم کرتی ہے اور اچھے سے تعلیم کرتی ہے بہت اچھے سے اچھے سے پڑھ رہے ہیں ہم لوگ بھی تعلیم سن رہے ہیں ہم ہماری بچی تعلیم کرتی ہے اچھے سے پڑھتی ہے ہماری استاد جو ہے بہت اچھے سے بچے سب کو تعلیم دیتے ہیں اچھے سے سمجھاتے ہیں بہت اچھے سے اچھی طریقے سے سمجھاتے ہیں اچھے سے پڑھاتے ہیں بچے سب کو اور جو ہے دین کی بات سمجھاتے ہیں مسئلہ بھی بتاتے ہیں بہت اچھے زیادہ سے زیادہ مسئلہ بتاتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں سننے میں مسئلہ بہت اچھا سے سمجھاتے ہیں